योग कयलासँ हम ई देखैत छियै जे बच्चासभ जे छै दससँ बारह सालमे करैए हुनका शारीरिक विकास होइ छै मानसिक विकास होइ छै ओकर बाद जे छै हुनकर शरीरके विकास होइ छनि आओर तरुणके जे छै करैके करैके लेल ओकरो जे छै शरीरके विकास मानसिक विकास होइ छै आओर प्रौ प्रौढ़के लेल जे छै हमसभ जे करै छी ओकरो लेल जे छै मानसिक विकास होइ छै आओर शरीर विकास हुनकर नहि होइ छनि आ तकर बाद जे छै योग कयलासँ जे छै चारू दिशासँ जे छै हम जे छै भूतो प्रेत सभसँ जे छै निडर भऽ जाइ छी योग कयलासँ ओकरो जे छै चारू कात जे छै बन्हा जाइए योग कयलासँ साक्षात परमात्मा भी देखाइत छै आओर कोनो भी काममे वर्कमे इमानदारी रखै छथि योग कयलासँ मनपर नियन्त्रित भऽ जाइ छनि योग कयलासँ आओर देखै छी जे शरीरमे कतहु भी पेन रहैए या हुनकर जे छै बहुत तरहसँ ठीक नहि होइए योग कयलासँ हुनकर ठीक भऽ जाइ छनि इएह योग होस्पिटलमे देखबै छै पैथा रोग रो रोगी सभकेँ समझाबै छै जे एना करू ई एना करू तऽ अहाँकेँ जे छै सात दिनमे ई दवाइ खायब तऽ ठीक होयब आ इएह योग अपन गामपर करैत रहताह सुबह सुबह तऽ हुनकर सभचीजके फायदा भेटतनि ई तरहके योग कयलासँ जे छै कोनो तरहके समस्या नहि उत्पन्ने नहि हेतै नहि खाँसी हेतै नहि जुकाम हेतै नहि बुखार हेतै नहि ओकरा कोनो तरहके भोजन पचतै हर सम्भवसँ जे छै योगसँ ओकरा जे छै फायदा हेतै आओर पढ़ैके क्षमता याद याद करैके क्षमता ओकरा जे छै बहुत बढ़ि जेतै जहाँ कि जे छै कतेक कम उम्रमे बारह सालमे तेरह सालमे बच्चा याद करैत छथि बिसरि जाइ छथि मगर ओ योग करैत छथि तऽ हुनकर योग अथि याददाश्तके क्षमता बहुत बढ़ि जाइ छनि जाहिसँ हुनका मानसिक प्रभावसँ बहुत ओ विद्वान बनैत छथि एहि तरह जे छै से योग कयलासँ आओर जे छै बहुत उम्रमे जे छै करैत छथि जेना बूढ़ भऽ जाइत छथि तखन योग हुनका अनुलोम विलोम आओर बैसि कऽ जे योग करैवला आसन होइ छनि से करताह तऽ हुनका जे छै बहुत उम्र आ उम्र आयु बढ़तनि आओर विद्या बढ़तनि इएहसभ हुनकर जे छै बढ़ैत छनि अथिके बुजुर्गके और जे छै बीचमे जे करै छैथ योग हुनको जे छै सभ चीजके जे छै वृद्धि होइत छनि मगर ओ डेली योग करयसँ तऽ फायदा भेटतनि ने कि जे पाँच दिन योग कयलथि आ एक दिन नहि कयलथि हुनका जे छै दिक्कत हेतनि योगसँ जे हम ई देखै छी जे एक एक आदमी सिखलक ओ जे छै दोसरो आदमीकेँ सिखेलक दोसर तेसर आदमीकेँ सिखेलक तेसर चौथा आदमीकेँ सिखेलक ई एगो चेनो सिस्टम बनै छै जे अहाँके योग अहाँके संस्कृतिसँ अथिमे पुराण सभमे छै योग अहाँके जे छै पतञ्जलिमे छै योग अहाँके जे छै हर चीजमे छै पुराना हर चीजसँ आबि गेलै आब योगसँ जे छै हमरा हर चीज फायदा भेट रहल यए एक तरहसँ जे छै योग कयलासँ हम जीवय जीवयके उपाय दारू गोटी दवाइसँ दूर रहब आ योग नहि करब तऽ हम मृत्युकेँ प्राप्त भऽ जायब